मां कबूतरनि खे ॾिठो मुंहिंजा मूंखे वणंदा बि आहिनि कबूतरनि खे ॾिठो उहो पाण में ॾाढो हुननि जो प्रेम संबंध ॾाढो सुठो हूंदो आहे हिकु कबूतर ऐं कबूतरी पाण में चोंच मिलाईंदा आहिनि हिक ॿिए सां हिकदमि चंबिड़ियलु वेठा हूंदा आहिनि हुननि जो प्रेम संबंध हुन में चालू हूंदो आहे हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहिनि गूं गूं गूं गूं करे ऐं सन्हा सन्हा गाह जो सुकियल गाह खे खणी करे पंहिंजो हुन में घोंसलो ठाहींदा आहिनि हेॾो सुठो घोंसलो ठाहींदा आहिनि पोइ उन में अंडा ॾींदा उनजे मथां अंडनि जे मथां वेहंदा पोइ उन मां चूज़ा निकिरंदा त उन्हनि खे खाराईंदा पीआरींदा पोइ ॾाढो सुठो मूंखे त ॾाढो सुठो मन ॾाढो वणंदो आहे मूंखे इहो ॾिसणु जंहिं महिल ॿ कबूतर कबूतर कबूतरी पाण में प्रेम संबंध हुननि जो शुरू हूंदो आहे हेॾो प्रेम सां उहे वेठा हूंदा आहिनि ॾाढो वणंदो आहे मूंखे ऐं पोइ पोइ घोंसलो पंहिंजो जंहिं महिल उहे उतां उहे निकिरी वेंदा आहिनि उहो घोंसलो ॿार खणी करे पंहिंजा उहो घोंसलो हुननि जो हुते ई पियो हूंदो आहे ॾाढो वणंदो आहे